لکھنؤ ضلع میں صحت کی دیکھ بھال کے لیے کچھ سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال ہیں اس فہرست میں سب سے اوپر نام آتا ہے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کا اس کے علاوہ یہاں ایس جی پی جی آئی اور بلرام پور اسپتال ہے یہ تینوں ہی سرکاری اسپتال ہیں اس کے علاوہ کچھ غیر سرکاری اسپتال جیسے اپولو اسپتال بھی یہاں پر ہے کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی یا ایس جی پی جی آئی میں کم خرچ میں بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے لیکن کچھ مشکلیں بھی آتی ہیں جیسے مریضوں کو ایک لمبی لائن لگانی پڑتی ہے اکثر پرچے بنوانے کے لیے کبھی کبھی مریضوں کو بہت زیادہ تاریخ آگے بڑھا کر دے دی جاتی ہے تو اس طریقے کی مشکلوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں بہت سہولیات اور خدمات کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی اور ایس جی پی جی آئی نے کی ہیں پر ان کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے بٹ جو ایمرجنسی والے مریض ہیں ان کو زیادہ پریشان نہ کرتے ہوئے تھوڑا اور سہولیات دی جا سکتی ہیں